मां रोज़ु यूट्यूब व्हाटसप इस्कूलु जो ऐप हूंदो आहे उहो यूस कंदी आहियां उन सां असांखे ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे व्हाटसप में त असांजा सॻा संबंधी परे रवंदा आहिनि असां उन्हनि खे वीडियो कॉल सां ॾिसी सघंदा आहियूं उन सां ॻाल्हाइ सघंदा आहियूं उन्हनि जे घर खे ॾिसी सघंदा आहियूं जेको सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म आहे हो ॾाढो यूजफुल आहे ऐं असांखे जेको बि ॿाहिरि ॾिसिणो हुजे भाई हुते छा थो थिए त असां उहो बि व्हाटसप सां वीडियो कॉल मां असां ॾिसी सघंदा आहियूं इस्कूलु मां कुझु बि मैसेज थो अचे जानकारी थी अचे हो डायरेक्ट ॿारनि खे चवनि उहो ॿारनि खे विसरी थो वञे त ॿार असांखे ॿुधाइनि ॿुधाइनि तेसिताईं उन खे यादि नथो अचनि अचनि जेसिताईं घर में त उहो असांखे व्हाटसप हिन में मैसेज मोकिले छॾींदा आहिनि इस्कूलु जे एप में त असांखे उहा बि इंफॉर्मेशन असांखे मोबाइल तर्फ़ां इन मां मिली थी वञे एप में त असांखे उहो ॾाढो बैनिफिट आहे की टीचर असां खां कुझु ॻाल्हाइणु थी चाहे त असांखे उहो बि हुन में मोबाइल तां असांखे जेको इस्कूलु एप आहे उन में लिखी छॾींदा आहिनि ईअं उन में असांखे ॻाल्हाईंदा आहिनि मैसेज कंदा आहिनि त असांखे ख़बरु पइजी वेंदी आहे त भाई हीउ हीउ फैस्टिवल करिणो आहे हीअं तियारी करिणी आहे ॿारनि खे हीअं तियारु करिणो आहे हीअं ध्यानु ॾियणो आहे त असांखे उहो ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे हिन मोबाइल जे तर्फ़ां पहिरियों कोरोना हूंदो हुयो त कोरोना में माण्हू कीअं ईअं ऑनलाइन पढ़ाई कंदा हुया त ईअं मोबाइल सां ई मतलबु थियो आहे पहिरियों इहो पॉसिबल न हुयो पहिरियों त माण्हू दर बंदि करे घरु बंदि करे इस्कूलु बंदि करे वेही रहंदा हुया हाणे ॿारनि जी पढ़ाई नथी अटिके अगरि मोबाइल आहे त माण्हू मोबाइल सां बि पढ़ी थो सघे ऐं ॿारनि खे त अॼुकल्ह मोबाइल हलाइणु सिखाणण जी ज़रूरुत ई नथी पए छो की उहे अहिड़ा हुशियारु आहिनि असांखे था सेखारनि अहिड़ी मतलबु नंढी उमिरि ते बि मुंहिंजी बेबी नवें साले जी आहे पर अॼुकल्ह मूंखे कुझु बि पुछिणो हुजे त मोबाइल में त मूंखे उहो सेखारींदी आहे ममी तव्हां हीअं कयो ममी तव्हां हीअं कयो त हिकु मोबाइल हिकु कंप्यूटर बि थी वियो आहे जीअं भाई ॿारनि खे कंप्यूटर सेखारण लाइ हाणे ॿाहिरि नथो मोकिलिणो पए छो की मोबाइल आहे त ॿारनि खे कंप्यूटर हलाइणु बि अची थो वञे मतलबु अॼु मोबाइल ॾाढो यूजफुल आहे ऐं ॿारनि जी पढ़ाईअ में त ॾाढो ई यूजफुल थी वियो आहे